हाँ भैया मैने अभी एक ऑटो बुक किया है ओला ऑटो तो भैया मुझे अशोका गार्डन से मीनाल जाना था तो क्या आप बता देंगे कि आप अभी कहाँ पर हैं अच्छा अच्छा आप अभी इंद्रपुरी में है तो जी भैया मुझे अशोका गार्डन से मीनाल जाना है जी जी जी तो आप कितनी देर में आ जाएंगे यहाँ पर अशोका गार्डन में ठीक है ठीक है भैया आप दस मिनट में आ जाइए भैया मुझे थोड़ा जल्दी पहुँचना था तो आप थोड़ा जल्दी आ जाइए और मुझे यह भी बता दीजिए कि आपका कितना मतलब फेयर लगेगा यह भी बता दीजिए मुझे ठीक है भैया ठीक है दे दूंगा दे दूंगा दो सौ रुपए लेकिन आप जल्दी आ जाइए थोड़ा सा अर्जेंट है मुझे ठीक है भैया ठीक है आप अशोका गार्डन में चंद्रा स्वीट्स के पास आकर मुझे कॉल कर लीजिएगा मैं वहाँ पर आपको मिल जाऊंगा और मुझे मीनाल रेसीडेंसी में गेट नम्बर तीन पर जाना है पेट्रोल पम्प के पास ठीक है भैया ठीक है ठीक है आप आ जाइए इंतजार कर रहा हूँ आपका